असांजी सिंधी भाषा अजरु रहे अमरु रहे चङा ईसीअ पहिरियों खां ई सिंधी भाषा मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति खां हली अची थी सिंधी भाषा ॾाढी पुराणी भाषा आहे सिंधू घाटीअ जा लेख लिखिया वेंदा आहिनि जंहिं सां असांखे असांजी सिंध संस्कृति जी ॼाणु मिलंदी आहे सिंधी माण्हू शुरुअ खां शांतीअ वारा ऐं महिनत वारा थींदा आहिनि इहे कॾहिं बि कोन नौकिरी पेशे में न थींदा आहिनि हे पंहिंजो धंधो में ॾाढो विश्वास रखंदा आहिनि शांति सिंधी महिनत खां परे न वेंदो आहे कुझु वक़्त खां असांजी सिंधी भाषा लुप्त थी वेंदी आहे छो त अॻिए इस्कूलन में सिंधी भाषा ते ध्यान ॾींदो वियो घरनि में बि सिंधी भाषा ॻाल्हाईंदी हुई पर हाणे सिंधी भाषा न त इस्कूलनि में आहे औरि न ई घरनि में ॻाल्हाईजंदी आहे वरताईजंदी आहे मुंहिंजी सरकार सां नुमाइश आहे त सिंधी भाषा खे वरी सां इस्कूलनि वरितायो वञे ऐं सिंधी भाषा खे लुप्त थियण खां बचायो वञे ऐं मुंहिंजी सिंधी भाउरनि भेनरुनि सां बि गुंजाइश आहे त उहे घरनि में पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी ई ॻाल्हाइनि असांजी भाषा संस्कृत सिंधी भाषा संस्कृतिअ खे पुराणी भाषा आहे उन भाषा खे हमेशह लुप्त थियण खां बचाईंदा रहनि